हाइक करने के लिए मेरा सबसे पसंदीदा भू भाग हमारा जो राजस्थान हैं वहाँ का अरावली पर्वत जो हैं हमारी अरावली श्रंखला का तो माउंट आबू शहर हैं वहाँ पर मुझे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता हैं वह जगह बहुत सुन्दर हैं और वहाँ हम घूमने भी गए थे वह जगह मुझे बहुत पसंद आई और मैं चाहूँगी कि एक बार वापस मेरा वहाँ का टूर हो और मैं वहाँ घूमने जाऊँ बर्फीले पहाड़ घने जंगल मेरे बहुत पसंदीदा हैं और जंगलों में जो जानवर रहते हैं तो उनकी भी देख रेख करना हमारा कर्तव्य बनता हैं तो इस हिसाब से जंगलों का होना बहुत ज़रूरी हैं और उनको उनको देखना भी हमारे हाथ में है